हलो हाँ जी सर नमस्कार हाँ सर बैंक ऑफ़िसर्स बोल रहे हैं हाँ सर मेरे को क्या है के दिक्कत समस्या है मेरे अकाउंट से पैसे कट रहें हैं तो मुझे मेरा अकाउंट बंद करवाना है सर हाँ मेरे को अकाउंट बंद करवाना है मेरा ये पता नहीं आपकी बैंक में है जानें क्या सिस्टम है सर हाँ ए टी एम तो मैंने आपकी बैंक से लिया था सर नहीं दिया तो किसी को नहीं है लेकिन घर में काफ़ी पर्सन लोग हैं क्या पता ले जाते हों हाँ पैसे कट रहे हैं और इसमें क्या है के सिस्टम बहुत गड़बड़ हो रहा है काफ़ी पैसे काट चुके हैं अब तक काफ़ी कट चुके हैं लेकिन आप दे थोड़ी देर में रिटर्न पैसों का कर हाँ तो अकाउंट बंद करवाना चाहता हूँ इसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा सर अच्छा अच्छा अच्छा जी अच्छा ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आना पड़ेगा सर तो मुझे तो अभी करवाना है सर और मैं अभी फ़िलहाल बाहर में हूँ आ नहीं सकता आपकी बैंक में मैं अच्छा जो भी समस्याएं हैं वो लिख के देनी पड़ेगी सर तो सर इसके लिए तो मुझे टाइम लगेगा और मेरे डे डेली का पेमेंट कट रहा है इसमें से हाँ क्या पता किसी के हाथ मेरा ए टी एम लग गा हो मेरे पास नहीं है सर तभी तो बोल रहा हूँ मेरे अकाउंट बंद करवाना है मुझे अरे वैसा कुछ कर सकते हो तो सर बोल दो यार मुझे तो आने में टैम लगेगा दो दिन में तो और जाने कितना पैसा काट लेगा लोग बाग तो ए टी एम को कैसे बंद करोगे सर आप आपके पास तो ए टी एम का कोई सिस्टम ही नहीं है ना अच्छा आपके पास डिटेल है ए टी एम की अच्छा चलो बढ़िया है लेकिन मुझे तो अकाउंट बिलकुल क्लोज ही करवाना है सर ये दूसरा अकाउंट खुलवाना है मुझे तो हाँ तो सर बुज़ुर्ग आदमी हूँ इतना ही ज़्यादा समझता हूँ परेशानी होती है मुझे वहाँ पे आने में भी लेकिन आए जाऊंगा मैं पर ये ए टी एम का सिस्टम यूज नहीं करूँगा मैं तो आज कल के नए लड़कों का चल रहा है ए टी एम का सिस्टम हमको तो वो ही सही है वहीं पे ही साइन करके पर्ची देके और पेमेंट लो और डालो अच्छा सर और इसके नए अकाउंट के लिए क्या क्या करना है मेरे को डॉक्यूमेंट अच्छा अरे पिताजी का भी चाहिए क्या ओके और कुछ सर वो भी चाहिएं तो फ़ोटो तो प्रजेंट में है नहीं सर मेरे पास तो फ़ोटो के लिए तो टाइम लगेगा सर मैं अभी बाहर हूँ चलो पहले तो मेरा ए टी एम का बंद करो सर कितना कितना टाइम लग जाएगा सर इसमें अच्छा चलो ठीक है चौबीस घंटे के अंदर अंदर ए टी एम को बंद कर देना और अकाउंट क्लोज़ मैं एक दो दिन में आ रहा हूँ तो वो कितने दिन में हो जाएगा बंद क्या सर अच्छा सर और फिर न्यू मेरे को खुलवाना है तो वो कितनी देर में चालू हो जाएगा अपना अच्छा अच्छा कितना टाइम लग जाएगा सर अच्छा और इसका मनी कोई चार्ज है क्या इसका अच्छा इसमें कुछ पैसे वाले भी खुलते हैं सर अब अच्छा जी अच्छा जैसे कौनसी बैंक है सर आपकी वैसे अच्छा बैंक ऑफ़ बड़ा किस जगह है सर आपकी ये बैंक अच्छा ये हिण्डोन सिटी के पास जो खेड़ा है अच्छा अच्छा अच्छा ये पहले तो श्टैंड पे ही थी ही नहीं सर ये बैंक अच्छा अच्छा हाँ चेंज कर दिया नहीं कई बार आया था मेरे काम बैंक के पर्पस से लेकिन मुझे बैंक नहीं मिली उस जगह पहले थी जब मैंने खाता खोलाया था अच्छा सर और सब ठीक चलो ओके धन्यवाद सर